हलो जी ओला जी जी ओला कम्पनी से बोल रहे जी मैं शिव नारायण सिंह जी अभी लास्ट वीक हम आपके साथ गए थे उज्जैन जी हाँ उसमें आपने जी इनोवा से हाँ अभी हमको फिर जाना है दो तीन दिन बाद बाहर तो उसमें आप गाड़ी भिजवा दीजिएगा और उसमें जो ड्राइवर था नीरज उसको ही भेजिएगा आप

हाँ हार्टिंग रहेगा दो तीन दिन का रहेगा जी

हाँ सात लोग रहेंगे मैम जी थैंक यू